اپنے ڈراپ لوکیشن کے راستے میں میں ٹریفک کو مدنظر دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھوں گا کیا ہم وقت پر پہنچیں گے میں مخصوص علاقے میں ٹریفک کی موجودہ صورت حال کے بارے میں بھی معلومات دریافت کروں گا اور ڈرائیور سے پوچھوں گا کہ کیا ہمیں کوئی اور الٹرنیٹ راستہ دیکھنا چاہیے جس سے ہم ڈراپ لوکیشن پر جلد از جلد پہونچے اور وہ بھی دیکھوں گا کہ دوسرے راستے پر کوئی ٹریفک یا زیادہ کلو میٹر تو نہیں ہے اور اگر اسی ٹریفک والے راستے سے گئے تو مجھ کو اور کتنی زیادہ دیر تاخیر ہوگی اور میں متبادل راستہ یہ بھی دیکھوں گا کہ روڈ اچھا ہے کہ نہیں ہے اور وقت کتنا زیادہ جائے گا یا کتنا کلو میٹر بڑھے گا یہ سب صورت حال کا معائنہ کرتے ہوئے میں ڈرائیور سے بات کروں گا